जय झूलेलाल तव्हां अवियान जी मम्मी था ॻाल्हायो हा मां अवियान जे स्कूल मां उन जी क्लास टीचर थी ॻाल्हायां पई हा अॼु न अवियान किरी पियो आहे उता बसि उहो भॼंदो भॼंदो अचे पियो बैल लॻी त बसि हुते ॾाकुड़नि ते किरी पियो आहे त रूए ई रूए वेठो मां हुन खे फस्ट एड रूम में वठी वई हुयसि त हुते हथ ते त थोरी रहंडूं हुअसि त उन ते त असां दवा ववा हईं आहे हाणे चए थो पेर मुड़ी वियो आहे मुंहिंजो त पोइ बसि पेन किलर त बसि त उहे रूए वेठो की मूंखे अचो ऐं घरु वठी वञो अचो ऐं घरु वठी वञो त मां हा त तेसिताईं मां चओ त हुन खे बैंडएड वग़ैरह कुझु हणी छॾियांसि ऐं पट्टी बधी छॾिया जीअं तव्हां चओ या या त उन खे हिते वेझो ई अश्विनी डॉक्टर आहे उन खे मां हुते वठी वञां तव्हां बि अची करे तव्हां खे हुते ख़बर हुजे अश्विनी डॉक्टर ॿुधो आहे तव्हां त तव्हां हुते ई सिधो पहुचो पोइ छो त न सोॼ बि अची वई अथसि पेर में हा तव्हां पहुचो हा त मां बि ॿार खे हुते ई थी वठी अचां त पोइ उते ई ॾेखारियूंसि था पोइ जीअं डॉक्टर चयो तव्हां भली पंहिंजे हस्बैंड खे हिन जे डेडीअ खे बि फ़ोन करे छॾियो त उहे बि भली अची वञनि ठीकु आहे न हा हा हा पर अहिड़ी कोई ईअं चिंता जी ॻाल्हि कोन्हे ईअं तव्हां परेशान न थियो वधीक बाक़ी ठीकु आहे नंढो ॿार आहे सोॼ थोरी थी आहे ॾेखारे अचो त ठीकु रहंदो मूंखे लॻे थो हा हा हा तव्हां ईअं बिल्कुलु परेशान न थिजो बसि पीणसि खे बि ॿुधाए छॾियो हा हा हा जय झूलेलाल जय झूले जय झूलेलाल